जेको स्थानीय समाचारु हूंदो आहे चैनल उहे पंहिंजा नंढे नमूने सां हूंदो आहे पंहिंजे शहर जा समाचार हूंदा आहिनि उन में भाई कुझु बि पंहिंजे शहर में जेको थींदो हुजे उहो थींदो आहे केंद्रीय समाचार में ईअं आहे की हर शहर में हर राज्य जा अलॻि अलॻि समाचार सभु उन ते केंद्रीय समाचार में मिलंदा आहिनि त इन करे जेके बि आहिनि भाई केंद्रीय समाचार में सभु अलॻि अलॻि हूंदो आहे